मेरा लड़का बीमार था इसलिए मैंने डॉक्टर गया डॉक्टर गया बड़ा डॉक्टरी जो गाजीपुर ज़िला है उसी में लेकर अपने बच्चों के लिए गया था मैंने बोला कि डॉक्टर बोला मेरा बच्चा बीमार है डॉक्टर को बुलाइए तो वो बोल रहा है कि हम रसीद हम काटेंगे तो डॉक्टर अंदर जाएँगे आप लेकर बच्चों को मैंने बोला काटिए तो सौ रुपया के रसीद पाँच सौ में में काट रहे हैं काटने के बाद बोलते हैं मैंने बोला कि गरीबों को पाँच सौ रुपये पहले तो सौ रुपये में कटते थे अब पाँच सौ में क्यों कट रही है तो उसने बोला कि बढ़ रही है संख्या तो काटते हैं इतना तो ऐसा क्यों होता है गरीब को पाँच सौ कहाँ से इतना पैसा लाएँगे और दवा कराएँगे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुलता है इसलिए क्या गरीबों को नहीं जनता देखती है गरीब अमीर एक बराबर है अमीरों को जगह है डॉक्टरी में गरीबों लोगों को नई जगह है डॉक्टरी में आने के लिए उसका बच्चा बीमार है चाहे मेरा भी बच्चा बीमार है तो उसका कोई इलाज़ नहीं है और बड़े लोग को बच्चों को पैसा है तो इलाज़ होता है ऐसा क्यों होता है नया नया डॉक्टरी खुल गई है तो इसका मतलब की छोटों गरीबों को कोई महत्व नहीं है बड़े लोग को महत्व है क्यों ऐसा होता है आप ही बताइए अच्छा से हम हम लोग को हम भी तो इंसान हैं हम भी तो गरीब है तो क्या करें हमरा हमारे पास भी तो दिल है ना गरीब है तो दिल नहीं है क्या हमारे लोग के पास हम लोग के पास दिल है अच्छा सा हम भी करते तो हमारे बच्चे हम पैदा करते हैं किस लिए अपना दुख बांटने के लिए करने के लिए हमारे बच्चे बीमार है तो हम हॉस्पिटल लिए है तो हमारे बच्चे का दवाई करिए इलाज़ कराईए ना क्यों ऐसा करते हैं आप आप पैसे वालों को माना की अच्छा से बेड मिले और सुलाया जाए अच्छे से दवाई हो और गरीबों लोग को ना बेड मिलता है ना अच्छा से दवाई चलती है ऐसा क्यों होता है गरीब तो हियाँ बैठें है अमीर तो बेड सोते हैं बेडे पर ही रहते हैं हॉस्पिटल में हर जगह पर देखते हैं हम लोग क्या गरीब अच्छा इंसान नहीं है इंसान अच्छा से सब कुछ नहीं करते हैं